नमस्ते बोलिए अच्छा अच्छा सुने हैं कि आप सब्जी की खेती करती हैं

अरे पहले तो किस किस चीज सब्जी की खेती करती हैं

तो तो जिसमें कि हाँ तो ज्यादा मिल जाएगा कि कम ही मिलेगा ज्यादा मिल जाएगा तो थोक का रेट मतलब मिलेगा ना थोक का रेट मिलेगा है अच्छा ठीक काहे कि हमको मतलब कि यहाँ से जैसे कि सस्ता लेंगे तो हमको बजार मार्केट में बेचना है तो हमको भी कुछ पैसा मिलना चाहिए तो कितना हाँ सस्ता मिलेगा ना ठीक ठीक है तो रेट कुछ तो थोड़ा सा बताइए तो आलू का क्या रेट चल रहा है और पन्द्रह रुपये तो आलू मतलब ठीक है पन्द्रह रुपये है काहे कि मार्केट में बीस रुपये चल रहा है फुटकर में और लौकी का दस रुपये टमाटर क्या चला इस समय टमाटर बीस रुपये मिर्चा भी मिलेगा मिर्चा कैसे किलो है पचास रुपये किलो तो ठीके है मिर्चा भी ठीके है और भंटा करेला अच्छा ठीक है तो ऐसे जैसे कि हम और बहुत ज्यादा जैसे ले रहे हैं तो उसमें और रेट में कमी हो सकती है हाँ तो ठीक है लेकिन ठीक है पैसा की जैसे अगर कम पड़ जाए हमारे पास तो कुछ उधार भी हो सकता है आज काहें कि हम जब बेचकर आऍंगे तो मतलब आपको पैसा दे देंगे हाँ कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मान लीजिए कि पैसा उठ गया तो मतलब कि आज नहीं तो फिर कल जरूर मिल जाएगा हाँ काहें कि अब जैसे जैसे विश्वास से धंधा मतलब आगे बढ़ता है तो हाँ तो हम लेकी हमको करीब पाँच हजार का सब्जी लेना है हाँ पाँच के सब्जी ले आना लेकिन इस समय हमारे पास तीन हजार रुपया है दो हजार रुपये तो आपके इसी समय बाकी कर देंगे हाँ तो आएंगे बेचकर के तो अभी दो हजार तो मिल जाएगा हाँ तब तो ठीके है हाँ तब ठीक है मतलब कि हमारा जैसे कम पैसा में भी तीन हजार में भी हमारा सब्जी का धंधा मतलब चल जाएगा और आपके यहाँ से मतलब के जो पाकी पैसा बाकी रहेगा वो मिलता रहेगा और आपके भी फायदा होगा हमारा भी फायदा होगा यानी ठीक है हाँ एक दूसरे के सहयोग से ठीक नमस्ते ठीक है